ہماری آبادی ندی کے سائڈ کی آبادی ہے یہاں دیہات ہے جیسے لگتا ہے کہ ہم لوگ جھرنوں کے بیچ میں رہتے ہیں لیکن اس ندی کے پانی سے فائدہ کم نقصانات زیادہ ہیں علاقے کے لوگوں کو اس لیے ہم سیاسی لوگوں سے اور حکومت سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پانی کو آپ صحیح جگہ استعمال کریں تاکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو آپ بھی فائدہ اٹھائیں جیسے لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں واٹر پارک بناتے ہیں پانی کو وہاں پہ کرتے ہیں انہیں ندیوں کو اگر آپ واٹر پارک سوئمنگ پول کی شکل میں دے دیں اس سے آپ فائدہ بھی ہوگا پیسہ بھی کماویں گے لوگوں کو آسانی ہوگی اس سے نقصانات نہیں ہوں گے اور لوگ اس میں اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا روجگار جڑے گا اگر سوئمنگ پول کسی ندی کے سائڈ میں بنا دیے ریور فرنٹ جیسے بنا دیا گیا تو وہاں پہ ہزاروں لوگ اپنے روزگار سے جڑ جاتے ہیں ابھی میں نے دیکھا ہے پٹنہ کے اندر لکھنؤ کے اندر ریور فرنٹ بنایا گیا ہے بمبئی کے اندر وہاں پہ ہزاروں لوگ فٹ پاتھ پہ اپنی دوکانیں کر کے اپنے گھر کے بچوں کا روزی روٹی اسی فوٹ پاتھ پہ گھوم کے وہ کما لیتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ جو علاقے دیہاتی شکل میں ہو اس کو اور ترقی دے پارک کی شکل دے دے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کوئی ٹورسٹ کے گھومنے کی جگہ دے دے میرے علاقے میں بہت ساری جگہیں ہیں جو ٹورسٹ مقامات کے لیے مشہور ہیں اور ٹورسٹ یہاں آتے بھی ہیں اور یہاں گھوم گھام کے وہ لوگ جاتے بھی ہیں